मा मा मा लादों मा राहा द्रागन गायनाया आंथ' सिनायमोना मानसि लानांगोन बायदि दा सिनायनाय मानसि जागोन थिन बिगासो जागोन

इसे मानसि लानांगोन आरो बे दंफांआ माबोरै आं बेखौथ' मिथियाना बे मालाय औ गायग्राखौ मानसि लानांगोन आरो दायो दा बेसेबां नांगौ जायोथाय दा गायग्रायासो मिथिसिगोन दा मास्टारासो बेसेबां लायो बिफां फुलियाबा सोंनांगोन आरो बेसेबां लायो गैया गैनायालाय खुन्थाबो गायनांगौ दं माथो खुन्था अ औवायालाय आंनियावबो दङ दंनाया गायग्रा मानसि नांगोन ना खुन्थाखौबो हाजिरा लानांगोन औ अ ओइद जेसे जायो गायगोन आरो आं गायनायालाय